नमस्कार सर नमस्कार सर जी जी साठ हज़ार के अंदर में तो हमारे पास इस टाइम पर बजट में बस दो ही है डैल है और एच पी का है बाक़ी सब तो बिक गई हैं क्वालटी तो देखिए को गो गेमिंग वग़ैरह तो बहुत अच्छे फीचर हैं आप पबजी से लेकर फ्री फायर वग़ैरह सब अच्छे से कोई भी हाई क्वालटी का कोई भी गेम होगा आप उसको अच्छे से खेल सकते हैं कोई अगर से हैंग वैंग की समस्या आई तो ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी इसमें सोचिए बहु बे बहुत बेश्ट है रैम रोम भी आपको वाला मिल जाएगा कोई परेशानी नहीं आएगी इसमें देखिए आपको तो दोनों बेश्ट पड़ेगा बट आपको चॉइस के ऊपर रहेगा आप कौन सा लेना पसंद करेंगे देखिए डैल का तो प्राइज मेरे पास सत्तर हज़ार रूपये है नहीं एच पी साठ हज़ार में

उनका सब सबका सेम ही प्रोसेस और क्वालटी है इसमें कोई नहीं होगा आपको मतलब कोई परेशानी नहीं होगी किसी प्रकार की कोई समस्या उत्पन्न होगी या फिर कोई जो भी फीचर वग़ैरह में प्रॉब्लम आ रहा है आइएगा रिटर्न हो जाएगा

हाँ हो जाएगा क्यों नहीं हो जाएगा

देखिए जो ई एम आई है कम से कम आपको दस हज़ार देना पड़ेगा इसके साथ साथ आपको जो डॉक्यूमेंट लगेगा वह भी लाना पड़ेगा

डॉक्यूमेंट में देखिए आपकी पासबुक लगेगा फोटोकॉपी लगेगा आधार कार्ड और आपकी पर्सनल डिटेल लगेगी और दो फ़ोटो लगेंगे देखिए इसका इसके तीन प्रोसेस होते हैं ना तीन तरह का सब ई एम आई को भर सकते हैं एक थ्री मंथ मंथ का होता है एक सिक्स मंथ का और एक वन ईयर का होता है अब जिस हिसाब से आप भर सकें वन ईयर का ही ले लीजिए बस ब्याज उसका ज़्यादा लगेगा वन ईयर पर लेंगे तो

ठीक है सिक्स मंथ का ही ले लीजिए ठीक है आइए ले लीजिए